हेलौ औब्रा औ आमफ्राय मा दावा फियोब्रा आङो मेर्ला मेर्ला आमफ्राय मा दाव नांगौ फानो फाना बालाय माथो दावखौलाय बिदि फान्नोनो फिखायो ना दाव गुबै दं दावला खासि दं दाव गिनि दं मेर्ला मेर्ला दं माखौ नांगौ नोंनोबा ओरैनो गथा गथा हरोबा आंना दावा बिदिनो फिसानि गिदिर फिसा साइस नालाय गाव गाबागाव दाम आरो नायनानैसो दाम द'रा माखासे जायो ओमफ्राय खिजि हिसाब लाङोबा बिदिनो खासिखौथ' आं फास्स' थाखा खिजि हिसाबै फानो आरो नों ओरैनो लकेल दावाबा जोंहा बाहाय साराय थिनस' किजि ओमफ्राय खिन्थु गथा हिसाबैबो फानो ओमफ्राय दा नोंनोबा माबायदिखौ नांगौ नायनानै दाम दर खालाम नांगोन बिदियालाय थागोन ना बिदियालाय थागोननानो मानथो थाया जानो इसे एनैखौलाय खम बेसालाय गावजों गावलाय खालाम खागोननानो जोंहाबो औ बेखाइन्थ' दा फिसानि फिसा दामाबो दङ फिसा गिदिर गाव गाबागाव आलादा आलादा औ बेबायदिनो जाहैगोन

ए जोंना माने ओह दाव आरि फान्नायथ' बेबायदि थाया जोंना बेबाइदिद्राय जों होनोबो हाया जोंहाबो खर्सा थायो नालाय एफाग्राब जोंहाबो खस्थ'यै फिनांगौ जाहैयो आरो बेफोर बायदिखौ बेमार आजार जायोबा जोंहाबो जाथारा हनै दाव अमाया स्रिं स्र' जाजोब थारो आखाइनो दे रायलाइनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जागोन बे फैनानै लांफैयोबा लांफैबाय लांफै थारोबा नोंसोरो

औ बिनियाबो बिदिनो गथा हिसाबै फानोबा ओ बिदिनो सेबेन हान्द्रेद खरि हरो जाबाय औ बेबायदि आरो ओमफ्राय नों दा होमबालाय उनाव लांफैदो माला सोला ओ उनाव माला फैयो नोंसोरो औ दे ए दोननोसै होमबालाय उम उनाव लांफैदो दा औ उम दे होमबालाय औ औ दे दोनदो